हमारी मातृभाषा हिंदी है और राज्य की सम्म्र संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए हम हमारी भाषा हिंदी का उपयोग करते हैं हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है हिंदी हर जगह समझी भी जाती है